हेलो प्रणाम कहिऔ आ आजादी जे भेलै से केना भेलै से हमरा समझाबु हँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ ठीक छै ठीक ठीक ठीक हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा अच्छा हूँ हूँ हूँ हँ हँ हँ हँ हँ हूँ हूँ हूँ अएँ यौ अच्छे तऽ हमरा कहैके मतलब महात्मा गाँधीके जे एतेक नाम भऽ रहलनि ने आ जे बलिदान भऽ गेलै देशके लिए ओकर नओ किएक नहि भेल छै

हँ हूँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ नहि नहि हमरा कहैके मतलब आजादी केलखिन नहि लेकिन मरनाहरके किएक कहाँ श्रद्धाञ्जलि मिलैत हए कतेक आदमी मरि गेलै गोली से अङ्ग्रेजके गोली से हँ हँ हँ लेकिन हम हूँ हूँ हूँ हँ हँ आ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ

बतिआइत छी हँ हँ हँ जी नहि बतिएबै हँ हँ

हूँ हूँ हूँ हूँ हँ नहि होय छै नहि आ राखू